मै कॉलेज में ड्राइग सीखी थी हमारे स्कूल में ड्रॉइंग होती थी कॉलेजों में भी होती है और मैं कॉलेज पोर्सन हूँ जैसे होम साइंस का है तो अच्छी कलाकारी होती है उसमें खाने बनाने की टिप्स दी जाती हैं और रोगों के बारे में बताया जाता है और मेरी आठ केरियल की लक्ष्य की आकांक्षा कुछ हैं जैसे संस्कृत में है तो मैंने पहले संस्कृत में टीचर से जो व्याकरण होती है उसको अच्छी तरह सीखा था और मैंने ट्यूशन भी लिया था